وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں سب سے بڑا کردار دوسری زبانوں اور ثقافتوں کے اثرات کا ہے اردو ایک زندہ زبان ہے جو ہمیشہ ترقی اور تبدیلی کے مراحل سے گزرتی رہی ہے جب ہم ماضی کی اردو کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ ہم خالص اور ادبی ہوا کرتی تھی لیکن آج کے دور میں اردو زبان میں انگریزی ہندی اور دیگر مقامی زبانوں کے الفاظ شامل ہو چکے ہیں آج کل نوجوان نسل روز مرہ گفتگو میں اردو کے ساتھ انگریزی الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتی ہے جیسے کہ میں کال کر رہا ہوں پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہے آنلائن کلاس ہے وغیرہ یہ تبدیلی صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ انداز بیاں لہجہ اور جملوں کے ساخت تک پر بھی اثر اثرانداز ہوئی ہے اسی طرح ثقافتی اثرات بھی نمایاں ہے میڈیا فلمیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے نئی نسل کی زبان پر گہرا اثر ڈالا ہے اب لوگ رسمی اردو کے بجائے آسان مختصر اور غیر رسمی انداز میں بات کرنا پسند کرتے ہیں مثلاً پہلے آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہاں جاتا تھا آپ صرف کہا جا رہا ہے کہہ دینا کافی سمجھا جاتا ہے یہ سب تبدیلیاں زبان کے ارتقا کا حصہ ہے اور اگرچہ اس سے اردو کا حاصل خالص پنچ کچھ متاثر ہوا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ان تبدیلیوں کے ذریعے زبان زیادہ قابل قبول اور آسان ہو گئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جدیدیت کو قبول کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کی اثل خوبصورتی اور ادب کو بھی محفوظ رکھیں